मुझे बोट का हेडफ़ोन इस्तेमाल करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसे इस्तेमाल करना आसान है और आरामदायक भी इसे कोई भी व्यक्ति बच्चों से ले कर बड़ों तक इस्तेमाल कर सकते हैं साथ ही कम्पनी उच्च गुणवत्ता का प्रोडक्ट प्रदान करती है और यह किसी भी प्रकार की बाहरी आवाज़ को रोकता है जिस से गीत और संगीत सुनने के दौरान आप बहुत ही आरामदायक तरीक़े से अपने मनपसंद गानों को सुन सकते हैं